ہر انسان کی سب بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ اردو جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی بولی ہے اور اردو سے پیاری اور میٹھی بولی کوئی ہے نہیں اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہیے کہ یہ بھاشا سب سے پیاری اور اچھی ہے